हाँ हैलो अभी तो हम बाज़ार मार्केट में है कित के आदमी है आप लोग तो आने में तो थोड़ा सा वक़्त लगेगा आ जाएँगे लेकिन हाँ आ तो थोड़ा सा टाइम दीजिए हम आएँगे एक ठो पैसेंजर को छोड़ने जा रहे हैं बेगूसराय वहाँ से होकर के तब आएँगे नहीं नहीं आ भाड़ा तो जो भी होता है तो आप यह याद कीजिएगा या तो ऐसे पह टारा भी है तो सब कर दीजिए तो अच्छा रहेगा ऐसे बेगूसराय जाने आने में जो है अप डोऊन दोनों होगा नहीं नहीं तो अगर अप डोऊन होगा तो वहाँ रुकना भी पड़ेगा थोड़ी देर टाइम तो लगेगा तो उस ढंग से तो बात होगी आ आधा घंटा आप बोल रहे हैं तो कम से कम हो सकता है एक घंटा भी लग सकता है दो घंटा भी लग सकता है हाँ तो बात ठीक है काहे कि अब तो रिज़र्व में है तो उस ढंग से ना बात करेंगे ऐसे हमको कहिएगा आ जाएँ है वहाँ से छोड़कर के उसके बाद जो है हम अपना फ्री हो जाएँगे तो वह दूसरा भाड़ा होगा अच्छा तो किस अच्छा अच्छा फ़िर ठीक है तो थोड़ा समय दीजिए हम जो है अभी जो है जा रहे हैं बेगूसराय हाँ वहाँ से छोड़ करके उसके बाद आ जाएँगे आपके घर पर ठीक है तो आप भी जे थोड़ा बात कर लीजिए जी काहे कि वहाँ मार्केट कीजिएगा थोड़ा हमको भी थोड़ा टाइम को तो भैल्यू है ना टाइम का तो हम लोग का भैल्यू है ठीक है तो हम आधा घंटा में आपके दरवाज़े पर आ जाएँगे